हैलो नमस्ते कौन ओह् अच्छा अच्छा हां हां बोलो बोलो नेईं नेईं दो दिन दा टाइम ते बड़ा होई जाना क्योंकि साढ़ै इद्धर जेह्ड़ा ओह् ऐ ना जेह्ड़ा बी सिस्टम ऐ सारा इंक्लूड ऐ बच्चे बड़ी लेट लेट सबमिट करा दे ओह्दी वजह कन्नै होर हां हां कुसै दे हत्थ पजाई सकदे ते पजाई ओड़ो कोशिश करेओ कि जल्दी च जल्दी जल्दी कराई ओड़ो सबमिट ठीक ऐ ओह् आहो आहो कुसै हत्थ भेजी ओडे़ओ न में चेक करी लैगी चलो ठीक ऐ फिर